आं हॅलो आं सांग रे हं हं पास जालो फस्ट क्लास तुवें कितले तूं आसले मरे न्हय हय ऑके बरें आनी एडमिशनाक किदें केलां आरे हांव हांगां गेल्लो हिंगां पोप जॉनाल्या गे गाडन गेला रे आनी सीट येवन आं थिंग पयल्या माश्शा पूण म्हाका ती यें लायक ना रे अशें खंय आमी मडगांव पळोवया काय म्हणून पोप ना पोप जॉना वचपा आसलो हांव वचना पूण थंय पोस ना पूण आनी हांग गेल्लो हाय सॅकँडी हांगां सावड्ड्या आनी गाडियन ऍन्जल सावड्ड्या आनी सिटियन थिंंग पोयलें हांवें थिंगां एडमि आय डॉन अय आसा आसा बरें हाय थिंगां माश्शा तें किदें आलां थिंग गाडनजल कॅतलिकायें जालां आनी ऑफ सिटियन आं ती एक कोंकण्यां जालां ओश तशी तशी आ न्हय ती तशी आं ती पयली सावान म्हूण हूंय गा आं हांव म्हणून मडगांव पोवया गा म्हणून मडगांव दामोदर त्या सायडीन अय हां नाजाल्यार मागीर अय अय तेशी बी म मडगांव कितल्या आ न्हय कितले कॉलेज आसा थिंगां दामोदर आनी चौगले बस आसा न्हय रे आमकां पाड्डेच्यान पाड्डे केंपे सावन कंटिन्यू तुगे बशीन करपा मॉनींग न्हय आतां मॉनींग कितले णव दिसता न्हय मॉ णॉ णव सा सा हें आनी पयली सिटियन तें सावड्डे हा इ वी एक आसता न्हय आस एडमिशन एडमिशन स्टाट जाल न्हय आतां जाल न्हय एडमिशन स्टाट अब आमी उल्ला ते लाश दिस्त म्हाका कॉलेज चॅक करीत आसा आमी

मागीर फाल् फाल्यां या मरे मडगांव दोगांयनी वोसोन माश्श पोवया दामोदर आनी थिंगां चौगुलेज पया मरे आनी मागीर तें तशी बॉड्डाय मेळटा बेश्टें एक इनक्वायरी काडया पॅरण्स पॅर पॅनन्स नाका दोगांयनी आमी माश्श कन या आमी माश्श पोवन येवया आनी पोया कॉलेज बरी आनी आम माश्शे एंटटेणूय जाय न्हय एंटटेण बरो आसपा जाय नाल्यार नाल्यार बेश्टें कॉलेज गेलें बेश्टे येले कोंता येयना न्हय इस्कॉल जालें आतां हय ऑके मा बरें तर फाल्यां मागीर या तर आमी म मडगांव या थिंग दामोदरा बी वोसो आल्हो हा बरें मागीर कितल्या मेळ तूं म्हाका स सकाळीं मेळ म्हाका हांव येता बायक घेवन चल बरें